आज कल के ज़माने में हमारे गाँव में जैसे ढाकी वाकी सब बुनाता है बिकता है बज़ार में ये सब मतलब सब आदमी सब आदमियों के लिए ईजिली है और जहाँ होता है तहाँ ये सब देखते हैं बज़ार वज़ार जैसे कि हो गया जिस भी बज़ार में जाएंगे एक ना दो ढाकी मिल ही जाएगा आपको बुना हुआ मिलता है जिसका उस सब का मतलब डो सौ ढाई सौ तीन सौ होता है प्राइज और मतलब बाँस वाँस का ये सब बनता है और जहाँ होता है मतलब कि ये सब मलाह वलाह ये सब काम करते हैं मतलब बनाते हैं बुनते हैं इस सब करते हैं बज़ार सब में ये मिल जाएगा आपको जहाँ देखिएगा वहाँ देखने को मिलता है ये सब मार्केट वार्केट में जहाँ से छत्त में जैसे कि हो गया दिवाली छत्त वत्त में होता है ये सब परव में ये सब में काम आता है ढाकी वाकी मतलब ढाकी कनसुत्ती सिट्टी उट्टी ये सब जितना भी होता है ये सब बुना बुनाया हुआ मिलता है हम सब जैसे कि पावन वावन कुछ हो होता है जैसे कि छत्त हो गया और जुतिया उतिया ये सब जितना भी पावन होता है उस सब में ढाकी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बिना ढाकी के जैसे हम को कोई काम करना है जैसे मट्टी ही उठाना है उसके लिए भी ढाकी की आवश्यकता पड़ती है तो हम जाते हैं बज़ार से ढाकी लेते हैं जैसे में देना होगा डो सौ अढ़ाई सौ तीन सौ जितने में होता है वो सब में होता है काम वाम आता है उस सब का इसी लिए हमारे यहाँ जितने भी आदमी हैं सब के घर में आपको मिल जाएगा एक या दो ढाकी हर व्यक्ति के घर में मिलेगा इधर गाँव में जितने भी आदमी हैं टोले पर हो चाहे आगे हो पीछे हो जितने जितने भी होते हैं उन सब को मिल